पैघ कृषकके बहुत सारा साधनके उपयोग होइ छै बहुत सारा साधन ओकरा पास उपलब्ध होइ छै ओ अपन खेतमे छोट छोट किसानके राखै छै जाहिसँ ओकर उपज बहुत सुन्दर होइ छै सूचि सु चरित समयपर ओकर फसल काटै छै फसल बोअल जाय छै जाहिसँ ओकरामे बहुत ज्यादा बहुत ही सुन्दर आओर बहुत ज्यादा फसल उपज होइ छै ओकरा पास बहुत उप इक्विपमेन्ट होइ छै जेना कुदाल खुरपी ट्रैक्टर बैल जे ओकर खेतमे काज करै छै ओ अपन चाही तऽ गोदाम बना सकैत छै जाहिसँ ओकर फसल सुरक्षित रहतै लेकिन छोट किसानके पास ईसब सुविधासब वञ्चित रहै छै ओकरा पास ईसब कोनो सुविधा नहि रहै छै अगर ओकर ज्यादा उपज भैओ गेलै अगर ओ अपन घरमे राखबो करलकै तऽ ओ जरूर भीग जेतै ओकरा पास एतेक साधन उपलब्ध नहि होइ छै ओ अपन समानके ज्यादा दूर तक भेजिओ नहि सकै छै लेकिन पैघ किसान जे छै ओकरा बैंकसँ लऽ कऽ हर चीजके सुविधा रहै छै ओ अपन समानके ओ अपन अनाजके ज्यादा दूर तक भेज सकैछै